मां जंहिं चॉल में रहंदो आहियां उनजे चौंक ते ई हिकिड़ो स्कूल ऐं कॉलेज खुलियलु आहिनि त उन कॉलेज में जीअं ॿार पढ़ंदा आहिनि ऐं स्कूल में बि ॿार पढ़ंदा आहिनि ऐं मुंहिंजे चॉल में बि जाम सिंधी माण्हू रहंदा आहिनि ऐं इहो मुंहिंजो सॼो इलाको सिंधिन सां जाम घिरियलु आहे त मूंखे ईअं लॻंदो आहे की इन चौंक ते अगरि मां नाश्ते जो धंधो खोलियां थो त मुंहिंजो नाश्ते जो धंधो जाम हलंदो छाकाणि त सिंधिन खे त नाश्तो जाम वणंदड़ु आहे ऐं जीअं ई मां नाश्ते जो धंधो खोलंदुमि मुंहिंजो धंधो हली पवंदो ऐं मां हिन धंधे नाश्ते धंधे में दाल पकवान पकोड़ा डबल चांहि कॉफ़ियूं अहिड़ी शयूं रखण वारो आहियां छाकाणि त अगरि सुबुह साण कहिड़ो सर पंहिंजो लेक्चर ॾियण थो वञे कॉलेज में त हुनखे पहिरियों चांहि लॻंदी छो की त कॾेहिं बि जेको ज्ञान ॿारनि में बांटियो वेंदो आहे उहो फ़ुर्त थी करे बांटियो वेंदो आहे ऐं फ़ुर्त थियण लाइ चांहि या कॉफ़ी त हर कंहिंजी तलबु आहे ई अॼुकल्ह जे ज़माने में उनखां पोइ जेको खाइणु पीअणु जो ब्रैक लॻंदो आहे उन में बि मां नाश्तो खोले रखियो आ त हर हिकु प्रोफ़ेसरु असां वटि नाश्तो खाइणु त ईंदा ई ईंदा